जों माइ गायो गायनाया जों खोथियाखौ फोग्रोयो फोग्रोनानै जोङो जों अखाफोरनिबो दैफोरनिबो गोनांथि जालायबायना खोथिया फोनो दै गैयाब्ला जोंफोरा खोथिया फोनो अखुबिदा जायो दै गैया जोंनो दै नांगौ जोङो खोथिया फोनोब्लाथाय जों मा खालामो जोङो एवग्रोयो ट्रेक्टर नांलायबाय जोंनो ट्रेक्टरजो दोफु दोफु एवनांबाय दै सारनांबाय जों हाग्रा खाथिनि मानसि हाग्रा खाथिनि मानसि जोंनो दै नांगौ जोङो दै मोनब्लासो खोथियाखो फोनो हायो खोथियाखौ फोखांनायनि उनावबो आरो जोंनो मोसौ हगारनाय माबानालाय दिन नालाय मोसौनिबो बेरा होनांबाय आरो हादान जायगा हादान जायगा नालाय दा मैदेर जिब जुनारनिबो उखुर फारसेथिं आरो न'खरनिबो माबा जाहैबाय ना जोंना गथ' गथायबो दङ जों हाबा जानाय मानसिनालाय इफोरनि थाखायबो जोङो माब्लाबा समाव माइखो नेहैनो हाया एबा गायनो हाया ट्रेक्टरनिबो गोनांथि जालायबाय अबेबा समाव फैसा थाखानिबो खेत्र जाहैयो इदिनि थाखाय जोङो माइखोबो मोजां गायनो हाया आरो समाव मोजां गायब्लाबो एबा जिब जुनारानो जोंखौ उखुर खालामफैयो बेफोरनि थाखायबो जोङो मोजां माइ गायनो हाया हाजिरा खामला जों लायो सासेयाव जोङो दुइस' आराइस' होनानै माइ गायनांगौ जाहैयो जों आरो सासे सानैल' मानसिना इनि थाखाय जों हाजिरा खामला लायाब्लाथाय जाया गथ' गथायबो दं मोनाब्लानो फारसेथिं मैदेरनि जिब जुनारनि उखुर खालामफैनाय फारसेखि गथ' गथायखोबो फोरोङाब्लाबो जाया बिनि थाखाय जोङो माब्लाबा समाव खेथिखो मोजाङै थिखोनो हाया खेथि थिखोनायावबो बिराद माबा दङो बियावबो दैनि नांबाय मुलि इरि होनांबाय फारसेथिं ट्रेक्टरनिबो नांबाय ट्रेक्टर नङाब्लाथ' आजिखालि जोंहा मोसौजो हालएवनानै गायला जोङो होमब्लासो जोङो खिथिखो मोनो हासार मुलि बाहायनांगौ जोङो हासार मुलियावनो लायो मुलियानो मोनसेयावनो दुइस' आरायस' लायो हासारा आरो एकस' गाहाम लायो ओमफ्राय जों इफोरखो होब्लासो जोङो खेथिखो थिखांनो हायो जों आरो माब्लाबा समाव इफोरखो होनो हायानालाय जोङो खेथिखोनो मोना जों हाजिरा इरि हाला होनानै लायो हाजिरायाव लायो दुइस' आरायस' जों आरो हाग्रा खाथिनि मानसि नालाय जिब जुनारानो जोंखो उखुर खालामफैयो माब्लाबा समाव जोङो मोजां माबाखोनो गायनो हाया बेरा इरि होनांगौ बेरा नङाब्लानो लाखिनो हाया दै अर मोजां खालामनानै गायब्लासो खेथियाबो जायो बिनिफ्रायसो माइ माइरं मोनो आरो माइ माइरं मोननायावबो बै हाग्रानि जिब जुनारफोरानो उखुर खालामफैनानै जोङो माइखोनो मोना गाग्लिफैजोबो नेनो हायाब्लानो जों आरो सासे सानैल' मानसि नालाय नेनोबो हाया बेफोरनो माइखो जों मोनब्लालाय मोनो मनसेयावनो आठस' नस' गाहामाव फानो मोनब्लालाय दा माबायानो उखुर खालामफैनानैनो माब्लाबा समाव जाजोबफैयो ना जों इदिखोनो गथ' गथायबो फोरोंनांगौ बेखायनो नेनो हाया जों हाजिरा खामला लानांगौ जाहैयो समाव दै माबा ट्रेक्टरनिबो होनांगौ इफोरजोंसो जाहैयो